हम लोग कहीं जाने से पहले अपनी तैयारी कुछ इस प्रकार करते हैं जैसे कि हम लोग यात्रा करने से पहले हम लोग पहले बस यात्रा करना पसंद नहीं करते क्योंकि बस में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है हम लोग ट्रेन से जानने की छ ट्रेन से जाने का प्लानिंग करते हैं सबसे पहले हम लोग ट्रेन की टिकट कंफर्म करवाते हैं स्लीपर करके हम लोग आराम से सोकर जाएँ और हमें कोई चीज़ का दिक्कत न रहे बस बस का दिक्कत है तो बस में हमें बैठे बैठे जाना पड़ता है कहीं भी रोड का गड्डा सुद्दा आता है इसमें बस उछलता है तो हमें चोट लगने का डर है बस में एक्सीडेंट भी होने का बहुत ज़्यादा ही डर है और हम लोग को बस में अगर लम्बी दूरी कर रहे हैं तो बस बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है इसीलिए हम लोग ट्रेन से जाना पसंद करते हैं और यात्रा से पहले यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमें ट्रेन के टिकट कंफर्म है कि नहीं हमारा सब सामान पैक है कि नहीं यही सब हम लोग प्लानिंग बनाते हैं